असां जो हिते जेको सिस्टम ट्रांस्पोटेशन जो हलियो रहियो आहे उन में जेकी मेन जेकी आहे मुंबईअ जी लोकल ट्रेन जंहिं खे माण्हू चवंदा आहिनि हितां जी लाइफ लाइन आहे वही करे इहो बराबर चवंदा आहिनि छो जे करे जॾहिं बि लोकल ट्रेन बंदि थी वेंदी आहे माण्हूनि खे काफ़ी तक़लीफ़ुनि जो सामनो करणो पवंदो आहे पहिरीं ॻाल्हि त इहा आहे माण्हू कम ते न पहुची सघंदा आहिनि ॿियो कंहिं खे होस्पिटल वञण वग़ैरह वञिणो पवे या कंहिं खे कुझु अर्जेंट कमु आहे किथे पहुचणो आहे कंहिं सां मिलणो आहे या कुझु गवर्मेंट जो कमु आहे त माण्हू पहुची न सघंदा आहिनि हुते हिन करे जेकीलोकल ट्रेन जेकी आहे हितां जी उहा मुंबई जी जेकी लाइफ लाइन चईं वेंदी आहे उहा बिल्कुलु बराबर आहे ॿियो जेकी आहे मुंबई में बेस्ट जेकी आहे सर्विस उहा बस सर्विस आहे बी ई एस टी वारनि जी उहा काफ़ी सुठी आहे उहा हंड्रेड पर्सेंट पंहिंजो कमु अॼु ताईं करे रही आहे हुननि जो जेको चयो वञे त जेको भाड़ो वग़ैरह आहे काफ़ी घटि आहे हुननि हींअर जेको आहे जेको कस्टमरनि खे जेकी ॿी सुविधा ॾिनी आहे उहा ॾाढी वॾी आहे कि तां किथे बि अचो वञो हुननि पंहिंजा भाड़ा जेके आहिनि काफ़ी हींअर घटाए छॾिया आहिनि पूरी मुंबईअ में जेको हींअर भाड़ो जेको आहे हुननि घटायो आहे हिन करे कि माण्हूनि खे सुविधा मिले ॿियो जेको आहे उननि जो जेको मेन जेको आहे कि हींअर बी एस टी सर्विस जेकी आहे उहा माण्हूनि खे इएं सर्विस ॾिए कि जेतिरो सुठे में सुठो थी थो सघे उहे कोशिशि कनि था वेही करे ऐं उन जे अलावा हिते ऑटो रिक्शा वग़ैरह बि हलनि था ऑटो रिक्शा वारा जेके आहिनि हुननि जो इहो मुंबईअ में जेको सिस्टम आहे ॾाढो सुठो आहे उहे मीटर जे हिसाब सां हलंदा आहिनि ऐं लाइन में जेको आहे वॾी ॻाल्हि त उहा आहे कि लाइन में बीहंदा आहिनि उहे हुते ऐं लाइन में तव्हां किथे बि वेंदव मना न कंदा जिते लाइन जो हिसाबु न आहे उते कस्टमरनि जो सिस्टम बिल्कुलु जेको आहे नाराज़ थिअण वारो आहे माण्हू भॼी करे ऑटो रिक्शा पोइ पकड़ींदा आहिनि हुन खां पोइ वरी हुन खे चओसि त उहो हलण लाइ तयारु थींदो आहे कॾहिं न थींदो आहे छो भई मूंखे हिन पासे बि न वञणो आहे मूंखे वधीक परियां वञणो आ जीअं मूंखे भाड़ो वधीक मिले इहो इहो हिकु जेको सिस्टम आहे उहो काफ़ी ग़लत आहे त जिते जेको आहे लाइन वारो सिस्टम आहे ऑटो में बि उहो ॾाढो सुठो आहे इहो मुंबईअ में सिस्टम काफ़ी सुठो आहे सालनि खां ई वठी करे कि माण्हू किथे बि वञे हुते हरि हर कंहि खे अॼु ॻाल्हि जे लाइ लाइन लॻंदी आहे बस जे लाइ बि लाइन लॻंदी आहे त ऑटो जे लाइ बि लाइन लॻंदी आहे ऐं हुतां जी जेको टेक्सी सिस्टम आहे उहो बि ॾाढो सुठो आहे टेक्सी में इहो हिकु वॾी सुविधा आहे कि टैक्सी वारो जेको आहे उहो बि जेको आहे कोशिशि कंदो आहे तव्हां खे कस्टमर खे हंड्रेड पर्सेंट जेको आहे सेटिसफाइड करे बराबर प्रोपर जॻहि ते तव्हां खे छॾींदो आहे वेही करे ऐं हुन जा जेके भाड़ा जेके आहिनि उहे बि बक़ाइदा जेके हुननि जूं जेके यूनिअन जी तरिफ़ां कइल आहिनि उहे ई वठंदा आहिनि इएं न आहे कि उहो तव्हां खां वधीक भाड़ो वठंदो या छा त इन्हे में जेको आहे कस्टमर ॾाढो सेटिसफाइड थो थे कि अॼु मां जेको जेको ट्रांस्पोटेशन सिस्टम आहे हुन में काफ़ी सुठो हितां जे करे रहियो आहियां